हाँ वर्तमान में सोशल मीडिया और डांस ट्यूटोरियल जैसी टेक्नोलॉजी ने डांस इंडस्ट्री को प्रभावित किया है वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से सोर्ट वीडियो रिल्स के माध्यम से डांस इंडस्ट्री को प्रभावित किया है विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार की शॉर्ट वीडियो रिल्स सेयर विभिन्न प्लेटफार्म पर सेयर करते हैं जिनको विभिन्न लोग देखते हैं उनसे उनका भी मन होता है वीडियो बनाने का और वो भी वीडियो बनाते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं इसका काफ़ी गहरा असर डांस इंडस्ट्री पर पड़ा है डांस इंडस्ट्री सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रभावित हुई है